हमरा जीवन अब पूरी तरह बिजली पे ही निर्भर हो गया है जैसे की हम बिजली के बिना रह नहीं सकते हैं बिजली कट जाने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है तो क्या जलाएं क्या जलाएं ऐसा सुविधा होता है हरेक के घर में इनभाईटर नहीं होता है ये जरूरी नहीं है कि हरेक के घर में इनभाईटर ही हो होगा जैसे लाइन कट गया गैस नहीं है घर में तो चलो बिजली है तो बिजली पे ले चूल्हा इस्तेमाल कर लें उसपे हम खाना बना लेते हैं रोटी बना लेते हैं सब्जी बना लेते हैं हर काम कर लेते हैं मसाला पीसना होता है तो कैसे पीसे अब हम लोग तो सीला लोढ़ी पे करने पीसना नहीं चाहते पूरा बिजली का सुविधा है चलो भाई मिक्सी में मसाला पीस लेते हैं जिससे होगा कपड़ा ही धोना हुआ ओ आसकत लगता है ऐसे कैसे धोएंगे बिजली है तो चलो वाशिंग मशीन यूज़ कर लेते हैं रात को सोते समय अगर लाइन कट गया तो हम लोग को गर्मी के मारे व्याकुल हो जाते हैं नींद नहीं आता है तो इसी तरह हमार जीवन पूरी तरह बिजली पे ही ये निर्भर हो गया है बिजली के बिना हम लोग को कोई काम नहीं होता है मोबाईल डिस्चार्ज हो गया तो कैसे करना है कैसे क्या करना है कैसे उसको चार्ज करना है तो हमको बिजली से ही करना पड़ता है बिजली कट जाने के बाद हम लोग को बेचैनी होने लगता है व्याकुल हो जाता है हम लोग का जीवन बिजली के वगैर एक पल चलने वाला नहीं है बिजली कटने के बहुत सुविधा होता है बिजली रहने से लाइट रहता है रोशनी होता बच्चे पढ़ते लिखते हैं और बिजली कट जाएगा तो हम क्या करेंगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे क्या अंधेरा में क्या करेंगे क्या सुविधा है उसके लिए कोई सुविधा भी नहीं रख पाएं हैं इसलिए हमारा जीवन पूरी तरह से बिजली पे ही निर्भर हो ग्या है बिजली कटने के बाद हम लोग व्याकुल हो जाते हैं लाइन नहीं रहता है तो पंखा नहीं मिलता है बल्ब नहीं जलता है तो अंधेरे में क्या करेंगे बीज पंखा बंद हो जाने के बाद हम लोग सो नहीं पाते हैं सही से बच्चे लोग व्याकुल होने लगते हैं क्या करे क्या नहीं करें मसाला पीसना होता है खाना बनाना है अब चलो भाई मसाला पीस लेते हैं मिक्सी में ही पीस लेना होता हैं है मिक्सी में ही पीस लेना होता है हमारा जीवन पूरी तरह से बिलो बिजली पे ही निर्भर हो गया है बिजली को कट जाने के बाद हम लोग रह नहीं पाते हैं बिजली के बिना हम लोग ऐसा हम लोग का जीवन हो गया है कि बिजली के वगैर हम लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं बिजली के बिना टी वी देखना टी वी देखते हैं केंपयुटर बच्चा को पढ़ना है तो कैसे पढ़ाई करेगा लाइन नहीं रहेगा तो केंपयुटर कैसे चार्ज होगा कंप्युटर नहीं चार्ज होगा तो हम लोग के बच्चा पढ़ नहीं पाएंगे अगर मोबाईल है मोबाईल से कोई बच्चा पढ़ रहा है लाइन नहीं रहेगा तो बच्चा का मोबाईल चार्ज नहीं होगा तो कैसे पढ़ेगा बच्चा इसलिए हमारा पूरा जीवन जो है पूरा निर्भर बिजली पे ही हो गया है बिजली कट जाने के बाद हम लोग को बहुत परेशानी होता है रोशनी का परेशानी हो जाता है हम लोग कोई सुविधा नहीं कर पाते हैं क्या जलाएं क्या करें कैसे करें क्या घर में रोशनी कैसे लाएं ऐसा हो जाते है हम लोग को बिजली के वगैर हम लोग अब जी नहीं पाते हैं ऐसा लगता है ऐसा जीवन हो गया हम लोग का पूरा जीवन बिजली पे ही आधारित हो गया है इसीलिए बिजली का रहना बहुत जरूरी है ये ऐसा नहीं है कि हमारे घर में इनभाईटर है तो दूसरे का घर में भी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं हैं इनभाईटर खरीदने के लिए सभी के पास सुविधा नहीं होता है कैसे खरीदेंगे इसलिए जी बिजली जो है न हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी हो गया है बिजली कट जाने के बाद हम लोग को पूरा सिस्टम ही अस्त व्यस्त हो जाता है क्या करे कैसे क्या करे कैसे कोई सा काम करना होता है हम कर नहीं पाते हैं बिजली ऐसा हो गया है कि हम लोग को बिजली के वगैर कोई काम हो नहीं सकता है इसलिए बिजली को रहना बहुत जरूरी होता है रोशनी के लिए बिजली कट जाइए चारों बगल अंधेरा हो जाता है जैसे लगता है अंधकार हो गया है बिजली रहता है बल्ब जलता है इससे रोशनी होता है हम लोग को काम करने में सुविधा मिलता है कोई कोई भी काम झट से हो जाता है सबसे पहली बात गर्मी में अगर बिजली कट जाए तो इतना परेशानी होता है पंखा के वगैर हम लोग रह नहीं पाते हैं इसीलिए लाइन का होना बिजली का होना बहुत जरूरी है बिजली नहीं कटना चाहिए और सबसे पहली बात गर्मी में और भी व्याकुलता इंसान को हो जाता है जब लाइन कट जाता है